وعلیکم السلام جی فرمائیے جی جی مچھلی والی ہی بول رہی ہوں بولیے کون سی مچھلی چاہیے آپ کو ہمارے پاس بہت ساری مچھلی ہیں ریہو ہے گرے ہیں ریہو تو ابھی ڈھائی سو چل رہا ہے سینگی ہے چار سو روپ چند ایک سو اسی گرے زیادہ مہنگا نہیں ہے گرے سو روپے تک مل جاتے ہیں سو ڈیڑھ سو ایک سو بیس اور بھی ہے ریوا ہے ہاں وہ بھی ہے وہ بھی ہے دو سو لینا کتنا ہے آپ کو اب آدھی کلو میں تو گھٹ ریٹ نہیں گھٹ سکتا ہے نا دو کلو ڈھائی کلو کی بات الگ ہوتی ہے سب سے اچھی مچھلی تو ریہو ہے ریٹ لگا دیں گے آئیے گا لینے جبھی تو ہاں سینگی بھی ہے کتنا لیجیے گا آدھی کلو میں ریٹ گھٹے گا ایک ڈیرھ کلو دو کلو لیتے تو دس بیس روپے کم ہو جاتا نہیں ہوم ڈلیوری تو نہیں ہے آپ کو ہی آنا پڑے گا یہاں ٹھیک ہے وعلیکم السلام